मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पहले सुंदरकांड पढ़ना पसंद नहीं था फिर मेरे घरवालों ने बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हमें सुंदरका सुंदरकांड पढ़ना चाहिए इससे हमारे जीवन में जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो दूर हो जाती हैं और सकारात्मक चीज़ें हमारे नज़दीक आ जाती हैं फिर मैंने धीरे धीरे सुंदरकांड पढ़ना शुरू करा फिर मुझे वो अच्छी लगने लगी मुज्स मेरी जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो मुझसे दूर होने लग गईं और मेरे मन में अच्छे सकारात्मक विचार आने लगे सुंदरकांड एक इतनी अच्छी चीज़ इतनी अच्छी चीज़ है जिसे जो मुझे पहले पसंद नहीं थी फिर मैंने उसे पढ़ना शुरू करा मुझे वह बहुत अच्छी लगने लगी आज मैं उस अब मैं उसे हर रोज़ पढ़ा करती हूँ इसके साथ साथ मुझे किताबें पढ़नी अच्छी नहीं लगती थीं अब मैं पुरानी किताबें पढ़ती हूँ उससे हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है हमें किताबें पढ़नी चाहिए मैं मुझे पुरानी सारी कहानियाँ अच्छी नहीं लगती थीं लेकिन अब वो मुझे सारी अच्छी लगने लग गईं हैं मैं इनसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हुई हैं हमें अलग अलग किताबों के के बारे में पढ़ना चाहिए उससे हमें अलग अलग ज्ञान प्राप्त होते हैं कुछ धार्मिक जैसे हमारी कुछ धार्मिक जातियों से संबंधित धार्मिक कर धार्मिक काम होते हैं या फिर हमें कोई रीति रिवाज़ों की कोई अलग अलग भगवानों की पुराने पुराने ज़माने में जो कुछ हुआ है उनकी या फिर कोई लेखकों की कोई कवियों की हमें सभी किताबें पढ़नी चाहिए इससे हमारे जो दिमाग़ के दिमाग़ में एक जो शांति शांति होती है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए हमें किताबों को पढ़ना चाहिए अब मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है